घोड़े सवारी करण लाइ सभु खांं पहिरीं में पहिरीं सलाह आहे घोड़े सां हिकु गहरो रिश्तो रखिजे घोड़े खे पंहिंजे परिवार वांगुरु लेखिजे उन जो हिकु जामु ध्यानु रखिजे उनखे खाराइजे सुठो पीआरिजे तंदरुस्तु रखिजे ऐं पाण बि तंदरुस्तु रहिजे छो की घोड़े ते वेहण लाइ असां जी नसियूं खुलियलु हुजनि ऐं जॾहिं जामु घोड़ा घटि डुकंदा आहिनि त उन लाइ बेलेंस करण लाइ जामु ट्रेनिंग लॻंदी आहे